आब्रुथि बे सोदोबा थारैनो जोबोद गोग्गोम मोनसे सोदोब बेखौ जोङो जोबोरैनो मान होनाय आरो मोनसे गोग्गोम सोदोब हिसाबै जोङो बाहायनो हायो बेखौ जोङो सरासनस्रा बिदियैनो जों बेखौ मोनसे गोग्गो सोदोब हिसाबै बेखौ जों आब्रुथिखौ आब्रुथि सोदोबखौ बाहायनाय जायो आरो बिदिनो आथिखाल आथिखालखौ गोबां सुबुङानो बाहायनो नागिरा आथिखाला जाहैबाय मोनसे मोनसे गोग्गोम सोदोब बेबो बर' रावनिनो बे जाहैबाय दानि गोदान जिखिनि फैगौ आरो सोलिबाय थानाय दानि मुगा बेखौ बाहायनाय जायो आथिखालखौ आरो बिदिनो सरासनस्रा सोदोब बे सरासनस्रा सोदोबानो जाहैैबाय बाहायजाबाङि मानि बर' रावाव बेखौ जोङो लिरनायाव बाहायनो हायो बेफोरनो